अगर गल्ल करचै अस इत्थै लोक केह् केह् लांदे इत्थै लोक कनकां बी लांदे मक्कां बी राह्ंदे बाजरा होई आ चरी बाजरां बी रांह्दे न नुआढ़े बाद धान बी लांदे न अदे लाने दा जेह्का तरीका जि'यां मक्कां कनक पैह्लें तां ट्रैक्टर नेईंं होंदे इन्ने केह् आखदे जेह्का ऐ ते ओह् हत्थें अपने हत्थें गै गुड्डियै बाडियां राह्ंदे ते जां दांद जुगड़दे हल्लां जेह्की ते ओह् दांद जोड़ियै उसलै उ'आं करियै उसलै राह्दें ते लेकिन जि'यां जि'यां अज्ज कल टैम बदला दा ते लोकें केह् आखदे ट्रैक्टर लाया ते अपनी बाड़ियें पानी बांह्दे बाड़ी बाह्नें बाद जेल्लै बर्खा आई औंदी दिखदे कि बत्तर होए दा बाड़िया एद् जेह्का बत्तर होंदा जेल्लै नुआढ़ै बाद उसी ओह् केह् करदे बत्तर होने बाद भी कनक राह्ंदे कनक राह्नें दा बाद जेल्लै इक इक सालै दियां द'ऊं फसला लांदे पैह्ले कनक लांदे कनक दी जेल्लै त्र'ऊं च'ऊं म्हीनें कनक बड्ढदे उसी कनक बड्ढियै आखदे उसी किट्ठा भी नुआढ़ा भो होंदा भो जेह्का ओह् मालै ई सुट्टदे कनक होंदी खंदे जेह्की क्याऽ कनक कुसै राही दी हो किश ओह् बेचदे भी किश अपने घर जेह्की खाने ताईं रखदे न नुआढ़ें बाद जेह्री मक्का फसल होंदी अदे मक्कां लोक पैह्लें उ'आं गै दिक्खना पैह्लैं बत्तर ऐ बाड़िया च जां नेईं ऐ बत्तर होग तां मक्कां राह्ंदे मक्का राह्नें दे बाद गुड्डना पौंदा केह्रिया गुड्डदे भी मतलब इक बारी गुड्डदे केह्रिया गुड्डनियां भी दोह्रिया दूए बारी भी गुड्डनियां गुड्डनें ई गुड्डनियां घाऽ जम्मे दा होंदा भी मक्कां शैल होंदियां नुआढ़ा जेह्का जेह्का फसल लगदा जेह्का बूह्टा लगदा ओह् बूह्टा शैल लगदा जेल्लै बूह्टे ई जेल्लै मक्का लगदियां भी मक्का लोक बड्ढदे बड्ढनें दे बाद उसी केह् आखदे लड़ी खरेड़दे मक्कें दी अदे भी नोआड़े च केह् आखदे भनदे मक्कां मक्कां भनदे भी नुआढ़े बाद उ'नेंई कुट्टदे पिछले जेह्के होंदे पैह्ले लोक ओह् ते जेह्के कुट्टदे न केईं थाह्र अज्ज बी कुट्टदे ओह्दे कन्नै ग्राएि बेच केह् नां केह् आखदे मशीनां जि'यां चली दियां मशीनी लोक उ'आं मक्कां अज्ज कल करूड़ दे नेईं तां पैह्ले लोक आपू कुट्टदे बोरियें च पाइयै कुट्टनियां खट्टां खट्टां जोड़नियां ते उ'मां रक्निईयां ते कुट्टदे ते रेहियां मक्कां इ'यां चरी बाजरा होइ इत्थै लोग राह्ंदे ओह् मालै इत्तै राह्ंदे बड्ढियै इक दो बारी मालै ई सु'ट्टना इक बारी चरी बड्ढी मालै ई सु'ट्टी द'ऊं त्र'ऊं म्हीनें भी पौंगरदी ओह् अदे भी उसी बड्ढना अदे भी उ'नें मालै ई सु'टटना ते इ'यां ओह् माले इत्तै रांह्दे भी अगर अस दिखचै ते गल्ल करचै अगर एह्दी केह् आखदे पानियै दी पानी उसी केह् आखदे कुएं कड्ढे दे होंदे लेकिन जादातर जेह्ड़ी नैह्रां दा पानी होंदा ओह्दा यूज इत्थै नैह्रां दा पानी लेइयै केह् आखदे उसी पानी भरदे ते केह् आखदे बाड़ियां भरियै रक्खनियां धान लांदे अदे नैह्रां दा पानी कन्नै करदे जाओ उद्धऱ लोकें जेह्के घरें घरें माल रक्खे् दे होंदे ओह् ते लोकं क्यां क्यां माल रक्खे दे पंज पंज छे छे मेहीं रक्खी दियां अदे मेहियें दा दुद्ध लेंदे ओह् दुद्ध बेचदे किश लोक दुद्ध बेचदे किश जेह्का ऐ नुआढ़ा पनीर बनाइयै बेचदे जनानियां जेह्कियां ओह् दुद्धै दा घ्यो बनांदियां घ्यो बनाई बुनूइयै डब्बे भरी भरी रक्खना उनें देसी घ्यो भी उनें अग्गै भी ओह् देसी घ्यो बेचदियां ते इस स्हाबै जेह्का ऐ उंदा अपना चला दा अपना घर जेह्का ओह् इयां चलांदियां मक्का माल रक्खने उंदी गै देख भाल करनी उंदे बिच गै उंदा पूरा जेहका टैम उनेंई लाना जिल्लै मालै दा कम्म शम्म होंदा कुदै माल बेचीड़दे मगर दुद्ध बेचना मालै दा जेह्का कोई कोई जेह्का दुद्ध बेचदा ते कोई केह् करदा नुआढ़ा घयो बनाइयै बेचदा पनीर बनाई बनाई लोक जेह्का देसी पनीर होई आ जेह्का लोक दकानै र दिंदे भी ओह् बेचना